उत्तर प्रदेश जी मीडिया शिकायतुनि जो मुक़ाबलो करण लाइ या उन्हनि जा जवाब ॾियण लाइ जनता एवं साम्हूं विहारे करे सवाल कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खां उनजी परेशानियूं ॿुधण जी कोशिश कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे जवाबनि सां माण्हुनि खे संतुष्ट करण जी कोशिश कंदा आहिनि साण पाठकनि खे सचेत करणु उन्हनि खे सही जानकारी ॾियणु भावनाउनि खां परे रही पंहिंजी प्रतिक्रिया पूरी सुठी तरीक़े सां निभाईंदा आहिनि सोशल मीडिया बि इन्हीअ में इलाही मददगार आहे सोशल मीडिया जी मदद वठी करे बि हो इलाही असांजी मदद कंदा आहिनि